अ आङो हेल' आं मुम्बाइनिफ्राय बुंदो ओइ नोंथांनि जायगानि सोमोन्दै एसे मिथिनो थाखाय नोंथांखौ फन खामनाय जादो

औ आं करिना बर' आं आं दा नोंथांनिफ्राय बे उदालगुरि डिस्ट्रिकआव माबोरै जादो बोथोरा सान्दुं फोरा माबायदि आरो बार बारबाय थादोंनामा अखा हादोंना हायाखै बिनि सोमोन्दै एसे मिथिनो थाखै नोंथांनाव फन खामनाय जादों

औ औ

औ औ

औ गरम जादो नामा

औ औ औ

औ गुदुं गुदुं जायो आरो औ जोङो जोङो उदालगुरि फारसे बे बोथोरनि सोमोन्दै मिथिनानै थांनो नागिरदोमोन आरो हान्थिहैनो नागिरदोमोन उदालगुरि फारसे ओंखायनो नोंथांखौ फन खामनाय जादोंमोन जोङो थांखालि नोंथांखौ फन खामगोन जोङो मास मोनसेसोनि उनाव थांगोन अ जोंनियावथ' मोजाङानो बोथोर एसे बांद्राय गरमबो नङा थानदाबो नङा एसे मोजाङानो आरो दायो

जोङो साब्रै थांगोन औ औ औ औ औ औ जागोन दे औ औ साबायखर थाबाय सार आं नोंथांखौ फन खालामफिनगोन औ दे